बार्देश जिल्ल्यांत लोक खुबशे येता भायल्यांतल्यान येता शिकपाक येता हांगा बार्देशांत थंय तांकां रावपाक फेसिलिटीझ हांगा लोक थोडे आपले एक्स्ट्रा रूम काडटा आनी ते रॅंटाक दिता ताची प्रायसींग वायज आसता ती फायव टू सिक्स टावसंड पर मंथ आनी तूं फ्लॅट्स बी घेवपाक वता जाल्यार ते ट्वेंटी फायव टू थर्टी टावसंड जाता आनी विलाझ ओर बंगलोझूय दिता लगजरी विलाजूय शिवोले आसा थंय ते पावता की ऑलमोस्ट फिफ्टी टू सिक्स्टी टाउसंड तसो जाता वीथ तुका सगळ्यो फेसिलिटीज येता भितर किचन रूम बॅडरूम हॉल आनी लिझारूय घरां दिता तांचे मागीर इयर्ली कॉस्टिंग आसता थंय तें कांय तितली आयडिया ना आसात एक वेळ सेव्हन्टी लेक्स बीन तशे फूल हावस दिता ते त्या प्रमाणे मागीर तांकां फेसिलिटीज मेळटा हांगा रावपाची हांगा शिकपाची त्या प्रमाणे मागीर तांचेंय बरें जाता आनी आमकां बार्देश तालुकांतूय पोप्यूलेशन वाडटा आनी बाकीच्या हांकां शॉप्सांक बिझनस बरो पडटा